जी बोलिए

ठीक है तो आ जाइएगा आप पैसे तो हम दो ही हजार लेते हैं

तो कौन सा डांस सीखना है बताइए हाँ हाँ बता देंगे आ जाना आप

कहाँ वैसे आप कहाँ से हो कौन से स्कूल से अच्छा ठीक है आ जाना आप टाइमिंग है सुबह से सुबह आठ बजे से दो घंटे का टाइम है मतलब आ जाना आप ठीक है तो दस ही बजे आ जाना आप हाँ ठीक है आ जाना हाँ हम एडवांस में पहले जमा करवा लेते हैं उसके उसके बाद भी लेते हैं

महीने के हिसाब से लेते हैं

अभी कर दीजिए आप पाँच सौ रुपए कर दीजिए

हमारा एड्रेस है हमारा घर ये एक्सचेंज है ना एक्सचेंज देखा है उसके पीछे ही है हाँ आ जाना कॉल कर लेना हम बता देंगे आकर हाँ ठीक है